आंनि मोजांसिन मोननाय खारनायनि लामाया एबा जायगाया बेनो दि आङो बांसिन फोथारखौ मोजां मोनो मानोना गारि घरा खारा फोथाराव बा जेबो उसुबिदा गैया फोथारावबा बिनिखायनो आङो फिल्द बा बल फिल्द एबा फोथारखौ आङो मोजां मोनो मानोना बेयाव जेबो उसुबिदा जाया खारनो मोजांसिन फोथाराव बयबो लामा सामानिफ्रायबो बाट फोथाराव आं फोथारखौ आं बांसिन मोजां मोनो खारनो बा खारनायाव आं मोजांसिन मोनो फोथाराव आंनि थुलुंगा होनाया बेनो दि आं हारसिं खारा बाट लोगोफोरजों ज' जोङो खारो मिलायनानै फुं बेलासि खारो जोङो फोथारावनो जों फोथारखौनो मोजांसिन मोनो खारनो मानोना गारि घरा खारबा दिसटार्ब जायो लामाफ्राव खारबा मालाबा गारि खारगोन मा गारि बाइक फोर खारगोन लामाफोर मोजां मोना बिनिखायनो फोथाराव जोङो गुवार फोथाराव गोसो बायदि खारनो हायो दा फोथाराव फोथारखौ जोङो मोजांसिन जों मोनो बिनिखायनो जों फोथाराव खारो फोथारखौ जोङो बांसिन मोजांसिन मोनो जोङो फोथारखौ ओंखायनो फोथाराव जोङो बांसिन खारनो गोसो जायो